जियां हून साढ़ी साम्बा डिस्ट्रिक्ट बिच बड़ी सारियां जातियां रौहंदिया न जिंदे बिच गुज्जर आई गे बकरबाल आई गे राजपूत ब्राहम्ण और सरदार क्रिश्चन सब अपनी अपनी मेघ माह्शे सब जेहडे़ न साढ़े साम्बा डिसट्रिक्ट च रौंहदे न ते ओह् अपनी अपनी गै भाशा बोलदे न ते अपने अपने गै मजहब गी मनदे न क्रिश्चन जेहडे़ न ओह् जस्सु गी मनदे न सरदार जेहडे़ न गुरुदवारे बिच जंदे न हिंदु जेहडे़ न ओह् माता रानी दे मदंर च जंदे न राजपूत अपना राजपुताना दसदे ना सब अपना अपना जेहड़ा कल्चर ओह् बक्खरा बक्खरा गै दसदे न इद्धर जेहडे़ बकरबाल ना ओह् भेडां बकरियां लेइयै बी ओंदे ना फ्ही ओह् अक्तूबर म्हिने आंदे ना ते ओह् अप्रैल म्हिने ओह् चली जंदे न सब अपने अपने मजहब कन्नै रौंहदे न बडे़ प्यार कन्नै रौंहदे ना इक दुऐ कन्नै भाईचारे कन्नै रौंहदे न सब डोगरी गै ज्यादा साढ़े डिस्ट्रिक्ट बिच डोगरी गै चलदी ऐ डोगरी च गै अस इक दुए कन्नै गल्ल बात करने आं डोगरी गै बोलने आं